वर्तमान स्थिति मनुष्यक जीवनक एकटा दशा ई होइ छथि की अपन लक्ष्य आ सीमाक तय करै छथिन लक्ष्य एहन होयबाक चाही जेकर दिशानिर्देश नीक भेटै सीमा समय सीमित रहबाक चाही कियाकि मानवक जीवनमे अखनक स्थिति परिदृश्य मानल जाइ छै जे साठि वर्ष आयुक हमसभ आधार मानिक चलै छियै साठि वर्षक आधारके मानिक चलै छियै ओहिमे वर्तमान स्थिति ई छै जे तीस वर्ष तऽ रातियमे बीत जाइ छै तऽ तीसे वर्ष ने दिनक जीवन भेलै तीस वर्षक जीवनमे कतेक चीज़ करबै दश वर्ष ओहिना शिक्षेमे चलि जाइ छै दश पंद्रह वर्ष पारिवारिक दायित्वमे आओर दश पंद्रह वर्ष बुढ़ापेमे तीस वर्ष पूरि जाइ छै ई दिशानिर्देश पर तऽ सभसॅं पैघ समस्या ई छै जे लक्ष्य आ समय साधना समय तप तपस्या ई अपन विद्यार्थीक लक्षणमे ई होयबाक चाही ओहि विलक्षणक आधार पर ओ दिशामे कार्य करना चाही जाहिमे प्रबल रहय प्रबल शक्ति झोकबाक चाही समस्या मेहनत जखन कोनो भी वस्तु पर कार्य करय लागबै तऽ समस्या ओहिपर एबाक ज़रूरते छै विभिन्न पारिवारिक समस्या समुदायिक समस्या जातीयता समस्या अन्य समस्यासॅं निर्भीक लोक रहय छै लेकिन ओ समस्याके दृष्टिमे ई नहि होना चाही की समस्या नहि हुए समस्या तऽ मानवक जीवनक झेलना छियै तऽ ई से तऽ झेलै परतै समस्या एलै गेलै एलै कोनो बात नहि छै समस्या तऽ होयबाक चाही समस्येमे मनुष्य कखन प्रखर होइ छै आइ रामके रामत्व जानल गेलै कखन आइ जखन हुनकर पत्नीक हरलकै तकर बादे ने रामक रामत्व नहि तऽ के जेनतियै दशरथके एकटा पुत्र भेलै रऽ राम ओ राजा भेलै ओहिसॅं कोनो जानकारी आइ जॅं हुनकर पत्नीक हरिलेलकनि हुनका वनगमनकें यात्रा करय परलै तैं ने आइ रामके रामत्वक जानलखिन जे ओ राम छीयै ओ साक्षात ब्रह्म छियै की विष्णु छियै तऽ परीक्षा अहिसॅं नहि मनुष्यके हटबाक चाही एहन कोनो बात नहि छै